हमरा लोकगीत बड नीक लागैया एतेक नीक लागै जे छोटे जब रहियै तबे एतेक नीक लागै विवाह शादीमे गीत सुनियै कोनो केकरो मुरन होइ ओहिमे गीत सुनियै तेकर बाद लोकसभ गाम घर देहातमे आब गाबैत रहै से नीक लागै से एतेक नीक लागल की हम एहिपर आगाँ जब पढ़ैत रहलहुँ पढ़ैत रहलहुँ लेकिन मोनमे ई गीत कखनहुँ याद परि जाय कहियो कोनो घटना घटै तऽ याद परि जाय कोनो लोकगीत कोनो संस्कार गीत कोनो विवाह मुरन छठिहार कोनो गीत तऽ हमरा मोनमे ई बात आयल जे की हम एहिपर कोनो विशेष काज करियै जाहिसँ की एकर विलोप नहि हुए आ ई जे छै से अथीमे संग्रह संग्रहित भऽ जाय एकरा लोक बिसराबै नहि ई सभ दिन लेल याद रहै एहि कारण हम एहिपर आगाँ जब हमर काज भऽ गेल किछु हमरा शोध काजक जरूरत परल तब हम इएह पर अपन थीसिस लिखलहुँ तऽ विवाहक गीत जब कोनो शादी विवाहमे जइये तऽ विवाहक गीतक जे छै से जमा करियै किछु लीख लियै एहि तरहसँ हम एहिमे आगाँ अपन जे छै से बहुत काज केलहुँ कखन अंगिकाके लोकगीत सुनलहुँ फेर मैथिलीके लोकगीत सुनलहुँ फेर आओर भोजपुरियोके लोकगीत सुनलहुँ तऽ हमरा लागल की जे लोकगीतके एकटा अलग विशेषता होइ छै जे की आर गीतमे नहि छै एकटा इहो बातक हमरा इएहै दरमियान पता चलल ई सभ पढेसँ पता चलल की जे ओ अखन जतय फ़िल्मी गीत चलैया ई सभ तऽ लोक ई सभक आधार ई सभक जे छै से मूल मूल विकास जे भेल यऽ से लोकेगीतसँ भेल यऽ